आमी रांदतना स्टीलचीं आयदनां वापरतात तशींच मातयेचीं आयदनां वापरता जशे की मातयेचे मडकी जर पाणी उदक भरून दवरलें जाल्यार तें आमच्या आरोग्याक बरें आनी ताका लागून मडकेचें उदक आमी पिता